से मैंने कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया है जैसे कि हमारे मोहल्ले में नवरात्रि के समय एक छोटे सी प्रतियोगिता रखी गई थी जिसमें हमें घर से हलवा बना कर लाना था फिर उसको सब लोग टेस्ट करते तो हमको कुछ इनाम मिलता है तो उस प्रतियोगिता में भी मैं फस्ट आई थी ऐसा कोई मैंने यूट्यूब चैनल तो बनाया नहीं है पर हाँ मैं अपनी जब भी खाना बनाती हूँ घर में तो अपनी रसोई में अपना कैमरा ऑन करके रख देती हूँ और वीडियो बनाती हूँ अभी तक मैंने कोई वीडियो यूट्यूब पर पोस्ट नहीं किया है परंतु मैं सोचती हूँ कि भविष्य में कभी न कभी मैं अपनी वीडियो को पोस्ट करूँ क्योंकि मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है और हमारे यहाँ कई सारी खाने की प्रतियोगिता होती है तो मैं उन प्रतियोगिता में भाग लेना भी बहुत उचित समझती हूँ मैंने हाल ही में अभी इडली और दोसा बनाया था उसकी वीडियो मैंने बनाई है जो की बहुत अच्छी बनी है तो मैं सोच रही हूँ कि उसको मैं आगे चल कर पोस्ट कर दूँ